جی ہاں میں نے ایسے شخص کے ساتھ کام کیا میرے ان سے تعلقات تھے پرانے لیکن وہ کچھ عرصہ سے چلے گئے تھے جی ہاں ہم دہلی میں رہا کرتے تھے تو اچانک ان کا کام کے سلسلے سے کچھ وقت کے لیے جانا پڑا وہ بامبے میں رہنے لگے وہیں کوئی کام انہوں نے سیٹ کر لیا اور وہ چلے گئے تو پتا ہمیں یہ چلا کہ وہ انہوں نے کپڑے کی فیکٹری ڈالی ہے جی جی جی میرے بڑے اچھے دوستوں میں سے تھے وہ دہلی میں رہا کرتے تھے ان کا نام میں آپ کو بھی بتا دوں ان کا نام عادل تھا جی ان کی بامبے میں ان کو کوئی شخص ملا جس کے ساتھ انہوں نے پارٹنری کا کام شروع کیا تو جیسے وقت کے رہتے ہم لوگوں کی بات چیت ہوا کرتی تھی تو کچھ عرصہ ایسا ہوا کہ وہ باتیں بھی کم ہو گئیں اور ہم بھی مصروف ہو گئے ہم اپنے کوئی چھوٹے موٹے کام میں لگ گئے ابھی ذہن میں آیا ہے کہ یار ابھی اس کام میں کچھ اچھا ہمیں اسکوپ نظر نہیں آ رہا نا پروفٹ اتنا اچھا نظر نہیں آ رہا تو پھر ذہن میں بات آئی کہ یار میرے ایک دوست تھے عادل میاں ان کی خیریت لی جائے تو میں نے بہت کوشش کی ان سے کانٹیکٹ کرنے کی تو پتا یہ چلا کہ وہ کچھ عرصہ سے وہ نمبر بھی بند تھے اور انہوں نے جہاں رہا رہا کرتے تھے کوئی جگہ تھی وہاں باندرا کر کے وہ وہاں شفٹ ہو گئے تھے تو کئی وقت گزرا میں نے بہت کوشش کی کہ اے اللہ میاں بھائی عادل سے ملاقات ہو جائے تو کافی وقت گزر گیا تقریباً پانچ سات سال یونہی وقت گزر گیا لیکن مجھے مشکل پیش آئی تو میں نے پھر جو ساتھ کے تھے ہمارے یار دوست میں نے ان سے ذکر کیا ایک عارف بھائی تھے ایک شفیق بھائی تھے تو میں نے شفیق بھائی سے بھی ذکر کیا اور عارف بھائی سے بھی ذکر کیا میں نے کہا یار عادل بھائی سے ملاقات کرنی ہے یا ان کا کوئی کانٹیکٹ مل جائے تو کسی طرح ہو جائے کہنے لگے بھائی ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ وہ رہا کرتے تھے نا بھنڈی بازار میں تو وہ باندرا شفٹ ہو گئے تو وہاں کا نمبر کیسے تو انہوں نے میرے لیے ہیلپ کی وہی کہ ان کا کوئی بامبے میں جاننے والے تھے تو آدمی تعلقات ڈھونڈتا ہے تو کہیں نہ کہیں ملاقات ہو ہی جاتی ہے کہتے ہیں نا وہ بڑوں کی کہاوت ہے ایک کہ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے بھائی وہ تو پھر میرے بڑے اچھے دوستوں میں سے ایک صاحب نے مدد کی اللہ ان کا بھلا کرے تو انہوں نے عارف بھائی کو بتایا عارف بھائی نے مجھے بتایا ان لوگوں کی ایک فون پہ میری بات ہوئی سلام دعا ہوئی میں نے ان سے خیریت پوچھی انہوں نے میرے حال چال پوچھے وقت کے ساتھ ساتھ وہ یہ ان سے کہتا رہا کہ بھائی مجھے آپ کی سخت ضرورت ہے کیا آپ میری مدد کریں گے پہلے انہوں نے پوچھا مجھ سے بھئی کس طرح کی مدد چاہیے میں نے بتایا کہ وہ کوئی کام بتائیں جس سے کچھ منافع ہم بھی کما سکیں ابھی کچھ اتنا زیادہ منافع یہاں نہیں ہو رہا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے ایک کپڑے کی فیکٹری ڈالی ہے آپ اس میں میرے ساتھ لگ جائیں تو الحمد اللہ میں نے ان کے ساتھ جڑا میں بامبے گیا وہاں ان کے ساتھ کام کیا مشکل تھا ان سے ملنا لیکن اللہ نے آسان کیا تو اس طرح سے میرے دوستوں نے میری مدد کی تو یوں مسئلہ حل ہوا